برابر فاسٹ اینڈ ٹورس ٹریویل سے بات کر رہا ہوں اچھا تو یہی سیٹرڈے یہی ویک ہے یا نیکسٹ

ہاں جی ہاں آئے دن جاتے رہتے نا ہمارے پاس لوگ جو ہے آتے بک کراتے اب تو سیزن چل رہا ہے تو آپ جو ہے کتے سیٹر بولے کار ہاں تو انووا یا پھر کوالس جو ہے بہت کمفرٹ نئے گاڑی سیون سیٹر کی ہوتی جو ہے نئے کمفرٹ گاڑیاں ہیں اور جو ہے ایک دم اچھا جو ہے ڈرائیور بھی رہینگا آنے جو ہے جو سیدھا تو آپ جو ہے اپ اینڈ ڈاؤن لینا چاہ رہے ہیں یا نی خالی ڈراپ جی جی ٹھیک ہے میرے کو ہے نا بالکل جو ہے کیونکہ آپ کو ہم تو جو ہے دیکھیے سیون سات جنوں کے آنا جانا کتے دن کا اسٹے ہے آپ کا ایک ایچ دن میں اچھا ٹھیک ہے بالکل جو ہے دیں گے ہم آپ کو دیکھیے ابھی ایک سیکنڈ کلو میٹر جو ہے سات تقریباً اپ اینڈ ڈاؤن بولے تھے دیکھئے آپ کو جو ہے چودہ ہزار تک پڑ جائیں گا کیونکہ ہم آپ کو اسی لیے ڈرائیور فیسیلٹی اسی میں ہے کیا پھر آپ کو جو ہے جہاں جانا ہے وہاں کیونکہ کلو میٹر کے حساب سے نہیں بولا میں آپ کو لم سم بول دیا کیونکہ اپ اینڈ ڈاؤن بولے آپ اسی لیے اور ایک ہی دن کا ہے اور سات جنے ہیں اس لیے بڑی گاڑی ہے اور کمفرٹ ہے نئی گاڑی ہے ہمارے کنے کوئی جو ہے گاڑی کا ٹربل نہیں رہتا بیچ میں جو ہے عموماً اور اگر ان کیس بھی ہوئی تو ہمارے جو ہے کافی وہاں تک جو ہے ایجنسی ٹریویل سے ہم آپ کو دوسری گاڑی کی جو ہے سہولت کرتے ویسے تو ہونگا نہیں نئے گاڑیاں رہتے ہیں اور نیو ٹیکنالوجی جی بے فکر رہیے آپ آپ کو ڈسکاؤنٹ تک ہوگا کیونکہ یہ سیزن چل رہا ہے نہ ہم خود جو ہے ففٹین پر سینٹ دے رہے ہیں آپ کو ڈسکاؤنٹ اگر آپ آج شام تک جو ہے بک کرائے تو یہ آفر ہے کل جو ہے نہیں رہیں گا یہ سمجھے جی جی اچھا ٹھیک ہے تھینک یو